अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हम अपने आने वाली जेनरेशन को को इस तरह तैयार करें कि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनको ऐसे संस्कार दें अपने बच्चों को कि जो वह भी आप अपने वो अपने बच्चों को आने वाले बच्चों को मतलब जेनरेशन को सीखाए उनको ये बताए कि अपनी संस्कृति कैसी है इसमें क्या है धर्म के प्रति बताए अपने अपने वेद के प्रति उनको बताए कि कैसे क्या करना है रामायण पढ़ना है गीता पढ़ना है घर में कैसे अपन डेली में रूटीन में अपनी पूजा पाठ करें और अपने संस्कारों को बचा के रखें सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्योंकि आजकल इतना आधुनिक युग में बच्चे इतने ज्यादा मतलब उनके विचार इतने आधुनिक हो गए हैं कि ना कोई मंदिर जाना पसंद करता है ना गिरजाघर पूजाघर में भी ये यहाँ तक कि बच्चे नहीं जाते हैं उनके पास इतना समय नहीं है वो इतने मतलब पाश्चात्य संस्कृति को इतना मतलब अपना चुके हैं कि वो ये सब चीजों पे अपना ध्यान ही नहीं जाता उनका तब माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसी मतलब अपनी संस्कृति के प्रति उनको जागरूक करें उनको सब कुछ बताएँ कि कैसे रहना चाहिए डेली अपनी आदत में शामिल करें कि थोड़ी थोड़ी देर ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी देर अपने पूजा घर में बैठ कर थोड़ा सी कुछ पाठ करें और पूजन करें मंदिर जाए बच्चों की शिक्षा के दौरान उन्हें परिवार और समाज की रूढ़िवादी प्रभाव से दूर रखा जाए बच्चों को सभी धर्मों के प्रति आध्यात्मिक से जोड़ें उन्हें बच्चों को प्रतियोगिता के साथ सहकारिता के संस्कार भी डालना चाहिए बच्चों को बचपन से ही मेडिटेशन वगैरह का प्रशिक्षण देना चाहिए गुरुकुल के में विद्यार्थियों का जीवन आजीविका के प्रति ताकि गारंटी प्रदान करें ताकि भविष्य में वे अपनी प्रगति के प्रति निश्चिन्त होकर आगे अपनी उन्नति क कर सकें भारतीय संस्कृति उनको बचाने के लिए सनातन धर्म सनातन धर्म को के अंदर आती हुई संस्कृति सनातन धर्म से बड़ी है और संस्कृति में अब ये मेरे विचार शायद आपसे सहमत ना हों भारत बहुत बड़ा बड़ा देश है इसकी संस्कृति इसके अंदर हिंदू धर हिन्दू मुसलमान और भी बहुत सारी जातियाँ आती हैं यहाँ भाषा का को और आप हम सब सम्मान दे सकते हैं और आज ऐसा भी वो सोचते हैं कि चाहे हिंदी हो या तेलुगू तमिल हालत अंग्रेजी के सामने बौनी है हम सोचते हैं कि हमारी मातृभाषा में हमें गुस्सा करते हुए रोते हैं चिल्लाते हैं अपनी भाषा लेकिन एग्जाम इंग्लिश में ही देते हैं पढ़ते हैं बहुत सारे लोग गाय की पूजा करते हैं दूसरी जाति धर्म वाले ऐसा नहीं करते लेकिन आप ही सोचो